साढ़ा रिलिजन असें ई सखांदा ऐ कि असें कोई बी कम्म करना ते अपने मतलब रिलिजन गी दिक्खियै करना चाहिदा जि'यां लोक ऐ लोक अपना धर्म छड्डियै दूऐ धरम गी अपना दे न एह् गलत ऐ साढ़ा अहें ई इ'न्ना शैल हिंदू धर्म मिले दा ऐ अहें मतलब अहें छड्डियै अहें दूऐ मतलब अपनाए ऐ एह् गलत ऐ अहें मतलब अपने रिलिजन गी दिक्खना चाहिदा अहें मतलब मतलब अहें ऐहे कम्म करने चाहिदे की अहें ई कोई बी मतलब गलत ना आखै साढ़ा रिलिजन अहें ई सखांदा ऐ मतलब की अहें की अहें मतलब स्हेई रास्ते उप्पर चलना एह् स्हेई मतलब जि'यां कोई बी कम्म मतलब जि'यां अहें मतलब अपने घर मतलब जि'यां अहें जाना होंदा सिद्धे मतलब जि'यां कॉलेज जन्ने अहें ओह् सिद्धे जाना मतलब घरा आह्ले ई अहें भरोसा देई आये दे अहें केह् आखदे कॉलेज आये दे आं अहें स्हेई तरीके कन्नै जाना आना मतलब एह् साढा फ़र्ज़ ऐ की अहें अपने मतलब अपने मतलब अपने रिलिजन दी बनाइयै रखना जेह्ड़े अज्ज दी दूनिया ऐ मतलब सोसाइटी जेह्ड़ी बाहर दी मतलब अहें ई कि'न्ना मतलब गलत प्रभाव पांदी ऐ की अहें मतलब अहें मतलब कोई बी प्रभावित होई जन्दा ऐ पर अहें ओह् नेईं करना अहें अपने रिलिजन गी दिक्खियै चलना साढ़ा धर्म केह् आखदा ऐ साढ़े भगवान केह् आखदे न अहें ई उ'नें ई दिक्खना की अहें केह् करा दे आं जेह्ड़ा अस एह् कम्म करन लग्गे आं ओह् गलत ऐ जां स्हेई ऐ साढ़े धर्म च एह् लिखे दा एह् ठीक ऐ जां गलत ऐ मतलब अगर अहें कोई कम्म करा दे आं मतलब एह् मतलब अग्गें चलियै अहें ई इक अच्छा मोड़ लाने आह्ला जां अहें ई मतलब बुरा बुरा लोकें सामनै बुरा बनागा अहें एह् निं करना की अहें ऐहा कम्म करगा करियै लोकें सामनै बुरा बनगे होर अपने मां प्योऽ दी बी बेस्ती करागे अहें मतलब शैल मतलब अपने रिलिजन गी दिक्खियै चलना जो साढ़ा धर्म अहें ई सखांदा अहें उ'ऐ करना मतलब अहें मतलब अहें बुकां पढ़नी चाही दियां मतलब जेहड़े साढ़े धर्म दे प्रति अहें ई सखाया जन्दा ऐ मतलब घर घरै बिच बी अहें ई रिलिजन दे उप्पर रिलिजन अहें ई जि'न्ना होई सकै घरा आह्ले मतलब घरू गै सीख़ मिलदी ऐ कि अहें कि'न्ना अपने रिलिजन गी अपनाऽ जां कि'न्ना नेईं मतलब अगर अस साढ़े घर च नी घरा आह्ले गै निं मनदे होङन ते अहें बच्चें कु'त्थूं मनन्ना अगर घरा आह्ले अहें ई स्हेई सखाऽ दे न ते अहें बी उ'नें ई दिक्खियै चलना होंदा अगर घर मतलब सारे अपने धर्म गी दिक्खियै चलदे न जां नेईं चलदे न ते अग्गें जेह्ड़ी आने आह्ली जनरेशन ऐ एह् ओह्बी इ'यां चलङन अगर मां प्योऽ कुसा दे गलत करङन ते बच्चे बी गलत करङन अग्गें अगर मां प्योऽ स्हेई न ते बच्चे बी उं'दे स्हेई होङन उ'नें कोई गलत निं आखग अहें अपने पेरेंट्स गी दिक्खियै चलना चाहिदा जि'यां ओह् करङन अहें बी इ'यां गै करना अगर ओह् गलत करङन अगर अहें ई लग्गा दा की ओह् गलत करा दे न ते अहें सनाना चाहिदा की अहें मन्नेआ की अहें लोह्के आं अहें ई निं सनाई सकदे उ'नें ई पर अगर कोई गलत होवा दी कोई चीज़ गलत होवा दी ऐ ते असें उसी स्हेई करने दी कोशिश करनी चाहिदी अगर कोई बाहर बी कुदै अहें ई रस्ते च जि'त्थें बाहर आने जन्ने आं अहें बाहर आंदे जन्दे बी कोई गलत होंदा असें गी लब्भा दा होऐ अहें उसी बी मतलब दिक्खना चाहिदा अगर जो साढ़े कोला होई सकै अहें हेल्प करनी चाहिदी उं'दी जि'न्नी हेल्प होई सकै बंदे अस ते मतलब साढ़ा धर्म अहें सखांदा साढ़ा रिलिजन की अहें जि'न्नी कोहे दी हेल्प होई सकै उ'न्नी करनी अज्जकल मतलब कोहे ई मदद करने ई मदद करने दा ज़मान्ना ऐ निं ऐ अगर साढ़ा कोई अहें लग्गा दा ऐ की एह् बन्दा स्हेई ऐ एह्दे कन्नै गलत होवा दा ऐ अहें उसी हेल्प करनी एह् ओह्दी अहें उसी मतलब मदद करने दी कोशिश करनी ऐ साढ़ा साढ़ा रिलिजन अहें ई इ'यै सखांदा ऐ मतलब सोसाइटी ते बड़ा किश आखदी ऐ पर अगर अहें ई लगदा कि अहें स्हेई करा दे आं मतलब अहें स्हेई आं अगर अहें गलत मतलब अगर लोकें सोसाइटी गी दिक्खियै चलना ऐ ते सोसाइटी सोसाइटी ते बड़ा किश आखदी ऐ लोक ते मतलब अपने धर्म चेंज करी ओड़दे न कोई कु'न पुच्छा दा अज्जकल अहें अपने अहें अपने अगर साढ़े पेरेंट्स स्हेई न अहें उ'नें ई दिक्खियै चलना एह् अहें अपना रिलिजन दिक्खना की साढ़ा रिलिजन केह् आखदा ऐ अहें उ'ऐ करना ऐ जो साढ़ा रिलिजन आखदा ऐ अहें उ'ऐ लेइयै चलना चाहिदा सोसाइटी ते लोकें दी गल्लां करदी छड़ी लोकें गल्लां करने आस्तै जोल्लै कोई मुसीबत आंदी ऐ ओल्लै ते कोई साथ निं दिंदा पर जोल्लै कोई कोहे ई गल्लां करनियां होवै ते फिर ते लोक बड़े मतलब करलांदे न